हाँ मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जब मेरे घर वालों ने मुझे खर्चा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं घर से बाहर रह कर रूम लेकर हिंडौन सिटी में पढ़ता था उस टाइम हम चार पाँच दोस्त मिलकर कहीं घूमने का प्लान बना लिया वो भी बिना घर बातों घर वालों को बताएं क्योंकि घर वालों को बताते तो घर वाले अवश्य मना कर देते इसलिए हम चारों पाँचो दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया और इसी प्लान बनात बनाते हम स्टेशन पहुँच गए स्टेशन पहुँचने के बाद हम ट्रेन रणथंबोर की ट्रेन में बैठ गए उस ट्रेन में बैठकर हम रणथंबोर उतरे शाम को जाके रणथंबोर उतरे उसके बाद हमें वहाँ पहुँचने के लिए हमें वहाँ से पुलिस वालों ने रोक लिया था क्योंकि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि शाम का समय हो गया था लेट हो गए थे हम इसलिए हमने उनको बोला हम साहब दौड़ करने वाले बंदे हैं हम अभी पहुँच जाएंगे पाँच मिनट में दो किलोमीटर की तो बात है तो उन लोगों ने हमें जाने दिया उसके बाद हम वहाँ टहलते टहलते जा रहे थे तो हमें मगरमच्छ दिखे हमने सब को देखना स्टार्ट कर दिया फिर कुछ क्षणों के बाद हम मंदिर परिसर में पहुँच गए थे मंदिर परिसर में पहुँचने से पहले हमें किले के अंदर एक चीता भी दिखा था उससे हम घबरा कर एक बार वापस आ गए फिर हिम्मत बांधकर वापस गए तो मंदिर परिसर में पहुँचकर हमने प्रसाद चढ़ाया गणेश जी को और वहीं खाना पीना किया और लेट नाइट वहीं सो गए थे हम सुबह जब जाग कर आरती में शामिल हुए और नहा धोकर घर को वापस आ गए तो घर वालों को पता चला घर वालों ने हमें खर्चा पानी देने से बंद कर दिया क्योंकि घरवालों को पता चल गया कि हम बिना बताएं घूमने के लिए निकले घर वाले बोले कि हमें बता कर जा सकते थे इसलिए हम कौन सा तुमसे मना करते हमसे पैसे भी ले जातें अब हम तुमहे खर्चा पानी नहीं देंगे तुम ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हो पढ़ाई की आड़ लेकर हमने घर वालों को फिर समझाया सॉरी मांगी फिर घर वालों ने हमें माफ किया और हमने स्थिति का इस तरह सामना किया